جی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا دقت آ رہی ہے صحت کے اندر پیٹ صحیح رہتا ہے پیٹ صحیح رہتا ہے کھانا بھوک اوک لگتی ہے اچھا اچھا چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہوگا کتنا کے جی وزن ہے ویسے آپ کا اچھا سو کلو تو آپ کو ہے نا تو میں تھوڑا سا گائیڈ کر دے رہا ہوں تو آپ کو چاول نہیں کھانا ہے آپ کو روٹی کا یوز کرنا ہے روٹی کا استعمال کرنا ہے اور کی سلاد کا سیون کرنا ہے کچھ فروٹ وغیرہ بھی یوز کرنا ہے اور صبح ہے نا آپ کو ٹہلنا ہے تھوڑا سا فجر کے بعد آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ کے لیے ٹہلنا ہے آپ کو ورزش کرنی ہے تھوڑی سی اور میں کچھ دوائیوں کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے ان شاء اللہ آپ کو شفایابی مل جائے گی وہ دوائی ہمارا لائف ہے اگر آپ بولیں گے تو آپ کے یہاں جو پورنیہ میں مل جائیں گی پورنیہ میں ہی مل جائیں گی اگر آپ پورنیہ سے لینا چاہتے تو پورنیہ یا میری کلینک آ جائیے تو میں آپ کو وہاں سے دستیاب کروا دوں گا ان شاء اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تین مہینہ کا کورس ہے اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا پورنیہ ہے پورنیہ ہے دس دس دس بجے سے چھ بجے شام تک آپ اس بیچ آ جائیں تو ان شاء اللہ ہمارے رہتے ہوئے میں آپ کو دیکھ بھی لوں گا اور آپ کا جو بھی ہوگا اچھا سا میڈیسن جیسے میں نے ابھی بتایا دلوا دوں گا چیک ہے آئیے انتظار رہے گا